हॅलो हांव दोन मिनटांनी तिस्कार पावतलों आतां

हॅलो हॅलो

हॅलो हां आं आनी कितें सांगता तो वो हेका मात्सो प्लंबराक तो फॉन करता वॅल्डर आसा पळय तेका पावसा आदीं आमकां हें पनेळ सगळे तुटल्या पळय पायपा बीयपा तीं मात्शी सारकी करून घेवपाक जाय नी तेन्ना त्या वेल्डराक मागीर फोन करपाक जा आशिल्लें आं आनी दुसरें आजूच यो म्हूण हय हय आजूच आजूच यो यो आजूच हे कर आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे भोला आसा पळय पँटर तेकाय मात्सो फॉन कर आनी सांग की आजूच यो म्हणून कित्याक सांग ते हे बी प्लॅटी आसा मातयेच्यो मागीर ते वाजा आसा ती सगळ्यो आमकां पँट करून पावसा पयलीं घेवपाक जाय सुकपाक जाय मागीर हय तेका लागून आं आनी जेवपाक आज कितें आज आतां जेवपाक ब्रॅकफास्टाक कितें केला तें आदी पयली सांग आं हां हां बरें बरें कोत्मीर हाडपाक जाय तेका लागून कोत्मीर हाडपाक जायी आं हां आनी आनी दनपारा तीं येतली जाल्यार हें कितें करपाचें गोडशें बी हय हां हां मागीर हे करपाक लागून पीट आसा नू काय हाडूंक जायें हॅलो पीट आसा नू गोवाचें पीट गोंवाचे पीट आसा नू हाडलेले आं हां बरें बरें येता येता बेगीन येता हां आं बरें बरें